जोधपुर जिले में रोजगार और आजीवीका के बहुत सारे स्रोत है जिसमें से जैसे कृषि है उद्योग है सेवा है सौ रोजगार है और यहाँ के जो लोग है वो सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं अगर नहीं होती तो फिर निजी नौकरी की तरफ़ अग्रसर हो जाता है क्योंकि अगर हम सरकारी की लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो और जैसे की आज देखा जा सकता है कि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी हुई है तो इक अगर आप देखा जाये चपरासी के अगर आ सौ लोगों की वेकन्सी निकलती है तो उसमें आप लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते है तो ये है कि लोग फिर इसलिए क्या करते है कि वो निजी नौकरी की तरफ़ सेल्फ बिज़नेस करना प्राइवेट नौकरी करना इसकी तरफ़ अग्रसर हो जाते हैं और हाँ मैंने अपने ज़िले में व्याप्त बेरोज़गारी को देखा है और मैं भी आ मैंने भी एक टाइम था जब मैं भी बेरोजगार थी और बेरोजगार अगर आप आ कुछ नहीं आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है तो मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप घर बैठकर बहुत सारे कार्य कर सकते है जैसे पेंसिल पैकिंग का काम करना या फिर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ सके जैसे जे के कंस्ट्रक्शन कंपनी है मंगलम इंडस्ट्रीज़ है आ ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ के साथ भी आप जो है काम कर सकते हो अगर आप निजी क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते है तो और अगर सा और वैसे वो तो है बता ही दिया है के अभी जोधपुर ज़िले के अंदर जैसे हस्तशिल्प का काम है बंदेज का काम है कढ़ाई का काम है सिलाई का काम है बुनाई का काम है इसके साथ जैसे मोजड़ी बनाने का काम है लेधर बनाने का काम है ये जो सारी जो इतने सारे काम है ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी करे अगर अब मैं नौकरी करना अगर कोई चाहेगा तो निजी नौकरी में उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है जो की वो जोधपुर ज़िले में रहकर भी कई सारे अपना रोज़गार चलाकर अपनी जो है दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत कर सकता है